جی کرونا کا جب ٹائم تھا تو اس ٹائم میں بہت پریشانی کا عالم تھا گاؤں کے اندر میں باہر سے جو بھی بچے لوگ آتے تھے اور جو بھی باہر سے آدمی آتا تھا اس کو زیادہ تر جو ہے گھر کے اندر بھی آنے میں بہت دقت ہوتا تھا اور اس کا جو ہے جانچ پڑتال کروایا جاتا تھا تب اس کے بعد اس کو جو ہے گھر میں وہ آتے تھے اور بہت کھانے پینے کا پرہیز رکھا جاتا تھا اور جو ہے صابن کا استعمال زیادہ ہوتا تھا اور ہاتھ صاف رکھنا سب سے ضروری تھا اور بہت سے آدمی پرہیز سے رہتے تھے کسی کے گھر میں کوئی نہیں جاتے تھے بغیر کہے سنے ہوئے اور سب اپنا اپنا الگ الگ رہتے تھے بہت خطرناک وقت تھا بہت سارا آدمی مر گیا اور بہت بہت گھر سونا ہو گیا بہت سا آدمی جو بچا تو اپنا پرہیز پرہیز سے اپنے گھر میں رہتے تھے بہت دوا دارو اپنا چل رہا تھا اس ٹائم